जी हाँ हाल ही में मैंने एक मैक्सी खरीदी है वह बहुत अच्छी है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूँ अच्छे तरीके से वो सभी चीज़ों को कट कर रही है बहुत अच्छा